जेना काली मन्दिर जेबै पूजा हेतै ओतय देखैमे ठीक भी लागै छै सबकिछु भी अच्छा लागै छै फोटो भी लै छियै पूजा भी करै छियै सबकिछु भी करै छियै एतय सऽ जाइ छियै अररिया अररियो जाइ छियै ततहो ठीक लागै छै बहुत सुन्दर छै सबठाम अच्छा जेतऽ जेतऽ जाइ छी जेना धामे जेना छै कतहो बहुत सुन्दर लागै छै ओतऽ सऽ फोटोए घीचके लाबै छियै बहुत नीक लागै छै देखैयोमे गाँव भी ठीक छै सबकिछु समाज भी ठीक छै अररिया भी ठीक छै सबकिछु ठीक छै देखैमे बढ़िऑं छै पूर्णियाँ भी जाइ छियै ओतौ ठीक छै ओतौ मन्दिर छै बाबा काली मन्दिरके मन्दिर छै सबकिछु छै ठीक लागै छै देखैमे सब किछु अच्छा छै बाबाके फोटो आनि कऽ पूजा भी करै छियै कतौ सत्सङ्गेमे जाइ छियै तऽ ओत्तौ भी फोटो लै छियै ओकरो आनि कऽ पूजा करै छियै तब जाइ छियै बनमनखिये जाइ छियै बनमनखियो सऽ लाबै छियै सबठाम सऽ सबकिछु देब धर्मके आनि कऽ पूजा पाठ करै छियै देखा सुनी जेना होइ छै देब धर्मके कोनो चीज अच्छा ढंग सऽ राखै छियै ओहिमे कोनो मूर्तियेके देख सुनि के सबके राखने रहै छियै केना पूजा होइ छै केना कऽ ओकरा सेबा कयल जाइ छै सबसे अच्छा लागै छै कोन भगवानके अच्छा लागै छै कोन भगवान फोटो लेना छै तब भी ठीक लागै छै देखैमे ओकरा भी राखबा छै घरमे स्थायी रूप सऽ राखऽके छै जे नीक लागए देखैमे सबकिछु ठीक लागए लोग गुरुए महाराजके फोटो करै छै सबकिछु ठीक करै छै गुरुए महाराजके पूजा करै छियै सब किछो भी करै छियै तऽ ठीक रहै छै भक्ति भी करबा चाहिए सबकिछु भी करबा चाहिए आदमीके कतहु जेबाक चाही तऽ भक्ति भी करबाक चाही देब धर्म शके सबकिछुके भाइ पूजा करबा चाहिए घरेमे छै लोग दुःख बिपति दुनियेँ होइ छै फिर भी अपना स्थानके अपना पूजाके रूपसे सबकिछु करबाके चाही जेना दुनिऑं चलै छै ओना चलबाक चाही चलानाके रखना चाही आदमिये एक बैसै छै तऽ केना लोग बैसै छै केना बिचार सऽ बात करै छै ओना बिचार सऽ बात करना चाही आदमी शके आदमी कए रहम तऽ रखना चाही बिचार दिल सए बात करना चाही